جیسا کہ مذہب میں ہوتا ہے نا جیسے ہمیں لوگ کچھ اچھا لگا دہلی میں جاتے ہیں اور جامع مسجد میں اس میں جاتے ہیں اور اپنا بہت اچھا لگتا ہے دہلی کا مینارہ اور گنبد وہ بہت اچھا لگتا ہے اور سوسائٹی بھی دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے گھومنے کا بھی جگہ ہے اور وہاں اپنا دل کی خواہش ہے جیسے بھی کچھ بھی ہو گھومنے کا ہوا مطلب پورا دل کی خواہش پورا ہو جاتا ہے اور جیسے ہندو مذہب میں جاتا ہے بنارس وہاں پہ بہت بڑا کمبھ پوجا لگتا ہے وہاں پہ پوجا پاٹھ ہوتا اور ہندو لوگ وہاں پہ پوجا پاٹھ کرتے ہیں اور گنگا ندی اور بہتا ہے اور بہت سارا بڑا بھی ندی ہے گنگا اس میں پانی وونی بہتا ہے اور اور سو جیسے بہت دن تک وہاں پوجا اور پاٹھ بھی ہوتا ہے جیسے پوجا پاٹھ ہوتا ہے بہت سارے ہندو لوگ وہاں پہ پوجا پاٹھ کرتے ہیں اور جیسے جہاں بھی جس کو جو مذہب جاتے ہیں جیسے ہم جیسے عرب جاتے ہیں مکہ مدینہ ویسے ہندو بھائی بھی جاتا ہے اپنے بنارس میں وہاں بھی پوجا پاٹھ کرتے ہیں اور جیسے بہت دور دور تک کے آدمی آتے ہیں بنارس میں کمبھ پوجا کے پوجا کے لیے تو وہاں پہ پوجا پاٹھ ہوتا ہے اور ندی ودی کا سلسلہ بہت بڑھیا ہے اور پوجا پاٹھ ہوتا ہے اور میلہ وولا لگتا ہے بہت عرصے تک رہتا ہے میلہ وولا ویسے آدمی اور میلا کے لیے جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے جو آدمی کو پسند ہے دور دور سے آدمی آتے ہیں وہاں پہ اور میلا شوق سے دیکھتے ہیں میلہ بہت اچھا بھی لگتا ہے انسان کو تو انسان شوق سے دیکھتا بھی ہے اور جیسے کہ میلا عرصوں تک رہتا ہے ہر کچھ رہتا ہے میلا میں دل کا جو دل کو اچھا لگے وہ سب کچھ مل جاتا ہے وہاں کا میلہ ہی اتنا زبردست لگتا ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے اور سننے میں بھی اور دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت کچھ رہتا ہے اس میں دیکھتے دیکھتے من بھی اچھا لگتا ہے من کو بھی سکون مل جاتا ہے اس بات کا کہ ہاں کچھ شہر ہے یہاں پہ مزہ آ گیا آنے سے بھی اور آئے تو تھوڑا فائدہ بھی ہو گیا من کو شانتی بھی مل گیا اور جیسے کہ کوئی جہاں بھی پوجا پاٹھ ہندو بھائی کرتے ہیں وہاں سب مل کر رہتے ہیں اور جس دور دور ہم سب جاتے ہیں کوئی بھی کہیں بھی کوئی مدرسہ یا مسجد جاتے ہیں وہاں پہ جو کرتے ہیں اپنا گھومتے ہیں پھرتے ہیں جو سوسائٹی دیکھتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے اس کی دیواریں اور جیسے دہلی کا جامع مسجد دیکھو وہاں گھومنے انسان جاتا ہے سب جاتا ہے وہاں پہ گھومتا ہے اور اس کا میناریں کتنا اچھا لگتا ہے اور جو دل کی خواہش ہوتی ہے وہ پورا بھی ہو جاتا ہے چلو یہاں پہ آیا گھوما اور اچھا بھی لگا اور اس کا گنبد اس کا مینارہ اور دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور جیسے کہ اور خوب ہندو بھائی جاتا ہے مندر مندر میں پوجا پاٹھ بھی کرتا ہے اور پوجا ہوتا ہے پاٹھ ہوتا ہے جیسے کہ پرساد ورساد چڑھاتا ہے جو بھی ہے وہ آرام سے اپنا کرتا رہتا ہے جیسے دور دور دور سے آدمی آتے ہیں پوجا پاٹھ کے لیے اپنا پوجا پاٹھ کراتے ہیں اور جو اس کا دل کا بات ہوتا ہے وہ اپنے دل کی بات کہتا ہے اور پرساد جو بھی چڑھانے کا ہو وہ اپنا چڑھا کے چلا جاتا ہے